सो बताइए हाँ वही बता रहे थे कि मतलब वह इस्कूल है जो हमारा हम वहाँ के हेड मास्टर हैं हाँ सोच रहे थे कि इस्कूल में कंप्यूटर उमप्यूटर ज़रूरत पड़ रही है तो लगवा दिया जाए हाँ इस्कूल पर हाँ कंप्यूटर लगवाना है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है कैसे कंप्यूटर उपलब्ध मिल जाएगा जैसे दो चार कंप्यूटर हाँ हाँ हाँ वह अरे मान लीजिए कि वही चार छः चार होगा सात लग जाएगा तो पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का कंप्यूटर चाहिए

हाँ हाँ तो अच्छा वह सारा कार्यक्रम लगा उगा कर फिट करके चला जाएगा अच्छा हाँ हाँ उसकी कीमत जो होगी उसको बता दीजिएगा तो हम उस फ़िर पेमेंट करना होगा ना

अच्छा कोई बात नहीं है तो ठीक है हम समय निकाल करके अब वह उसको देख लेते हैं दूकान कहाँ है अच्छा अच्छा यहाँ यहीं से उपलब्ध हो जाएगा हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ तब तब गाँव में तो कोई समय नहीं है सुबह खुल जाता होगा वह तो जब घर पर ही है तो सुबह खुल जाता होगा अपना कार्यक्रम

हाँ तो इस्कूल तो है ही आठ नौ बजे कार्यकर्म वहीं गर्मी का दिन आ गया है अब तो सुबह सात बजे इस्कूल खुल रहा है हाँ हाँ तो ठीक हम सोच रहे थे कि हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा ठीक है तो ठीक है हम वह जो है आ करके व्यवस्था कुछ